आरे हांवें तुगो नुरे दोन प्रोडाक्ट गेल्ले तो पयलो प्रोडाक्ट आसलो तो बरो आसलो तुंगेलो पूण दुसरो प्रोडक्ट आसा तो की जाला सो चलना सारको मागीर आतां कितें करपाचें तो प्रोडाक्ट हांवें गेयल्यार चड दीस कांय जालो न्ह काली गेयलोलो शॉक मारता ते प्रोडक्टा प्लस शॉक मारता तो बरो आसा मातसो उच उजार करू लगू जायना तो आनी मागीर फोन मारल्यार तूं फोन उबरपा न्ही आतां कितें कोरपाचें